नमस्ते सर सर चिकन चाहिए हमको लाल वाला

सर चाहिए तीन किलो

सर आज ही दे दीजिए नहीं आज नहीं है तो कल दे दीजिए जी जी सर जी जी सर

जी सर दूसरे दिन हमको पंद्रह किलो और चाहिए

ठीक है सर हाँ सर कल चाहिए आपकी दुकान कहाँ पर है

सर सफेद वाला मुर्गा भी आप रखते हैं वह क्या रेट में मिलेगा सर जी सफेद वाला सर क्या रेट में है हाँ फ़िर भी कितने का

ठीक है सर चलिए ठीक है सर आते नमस्ते